आङो बेंथल बाजाराव बे सुनिल दखानदारनिफ्राय मोनसे पुमा ब्रेन्दनिफ्राय मोनसे जुता बायदोंमोन बे जुताया आंनि ब्रै बोसोर जाबाय दासिमबो गाननो बिराद मोजां खालाराबो खाराखै आरो जेरावबो बेफोरबायदि थाबायनाय खारनाय बबेहायबा बेरायहैनाय बेबायदि गामियावबो गाननाय बेबायदि जेरावबो गानजायो आरो बे जुताखौ बिराद मोजां मोनदों आरो बे जुताया बिनि खालारा गोसोम दिनैसिमबो बे जुताया आंनिया कमफरटेबोलैनो दङ आङो बेखौनो गानो बेफोरबायदि गोलोमनायावबो गाननो हायो गोजांनायावबो गाननो हायो आरो आं बेखौ दासिमबो गानो आरो बिखौ गाननो आङो बिराद मोजां मोनदों बियो मोनसे पुमा ब्रेन्दनिफ्राय बिराद मोजां आरो आङो गोजानाव बेरायहैनायावबो गाननो गाननो हायो आरो गामियाव बेबायदि थानायावबो गाननो हायो आरो आङो बेबायदि सोलायनानै लोगोफोरजोंबो गानलायो लोगोफ्राबो बिराद मोजां मोनो